राजस्थान में स्वास्थ्य सेवा खे ॾाढो कुशल बणायो थो बणिजे इन लाइ सरकार ॾाढी महिनत करे रही आहे ऐं जेकी मैडिकल कॉलेज आहिनि उन्हनि में बि ॾाढो सुठो शिक्षण व्यवस्थाऊं करे रही आहे ऐं उन्हनि जे प्रशिक्षण लाइ बि ॾाढो मजबूत डिसिजन खणी वरितो ताईं जीअं उहो हाणे सघी चवनि था कि सरकार स्वास्थ्य सेवा जेकी आहे उहो राजस्थान में डिजिटल जी कोशिश करे थी पई जीअं लंबी लाइनियूं खे ख़तम थी वञनि लंबी लाइनियुनि खे ख़तमु माण्हुनि माण्हुनि लंबी लाइन में बीह था रहनि पिया जंहिंसां उन्हनि खे ॾाढो टाइम थो वेस्ट थिए उन सां टाइम जी बचति थींदी ऐं जेके रोगी जन आहिनि उन्हनि खे लाभ मिलंदो ऐं जेके परिजन आहिनि उन्हनि सां गॾु जेके अचनि था उहे बि ॾाढो परेशान था थियनि लंबी लाइनियुनि में उन्हनि खे बि सुविधा मिलंदी सरकार ऑनलाइनियूं चिकित्सा सुविधाइनि जी कोशिश थी करे पई जीअं रोगीअ जी देखभाल लाइ ऐं उन्हनि उन्हनि सां गॾु जेकी बि माण्हू आहिनि उन्हनि जे लाइ बि सरकार ॾाढा क़दम थी उठाए पई जीअं मुख्य सचिव शुभरा सिंह ऐं प्रमुख सचिव आरती डोंगरा ईअं ऐं उहे बि ॾाढी अधिकारनि मिली करे राजस्थान में स्वास्थ्य सेवा लाइ ॾाढा ऐं डिसिजन खंया आहिनि सुठा सुठा जीअं कि सभु कुझु डिजिटल थी वञे ऑनलाइन ऑनलाइन डॉक्टरनि जी सेवाऊं मिली सघनि डॉक्टरनि सां ॻाल्हाइण थी सघे सुठी तरह रोगी ऐं डॉक्टर मिली करे पाण में ॻाल्हाए सघनि ऐं मतिलब कि मैडिकल टैली मतिलब कि ईअं बि सुविधाऊं ॾाढी पेशंट्स खे मिली सघनि ऐं जे इन सां ॾाढो सिस्टम डेव्लप थो थिए पियो ऐं सिंगल विंडो सिस्टम हुजे जीअं कि मै दवाऊं वठण लाइ हिक ई खिड़की हुजे हुन ते ॾाढी भीड़ न हुजे ऐं जीअं डॉक्टरनि जे ॿाहिरि ॾाढी लाइनियूं लॻी पई हूंदियूं आहिनि उहे लाइनियूं न लॻनि अहिड़ो को सिस्टम में पंहिंजी बढ़ोतरी करनि था पिया उन लाइ सरकार ॾाढी कोशिश थी करे पई ऐं जीअं पी पी पी पी पी पी मोपर बि सरकार ॾाढो ख़र्च करे रही आहे ऐं हिन जो मतिलबु आहे सार्वजनिक निजी भागेदारी इन जो इन में छा आहे कि सरकार ऐं वैधानिक इकाई सरकार जे सामित वारी इकाई ऐं ॿी और पंहिंजो प्राइवेट क्षेत्र जी इकाई इन्हनि इन्हनि ॿिन्हिनि जे विच में हर कंहिं टाइप जी व्यवस्था हुजे रोगनि जी रोकथाम करण लाइ उपचार लाइ आवश्यक ज्ञान हुजे कौशल प्रदान करनि ऐं इन्हनि जे विच में ॾाढो ई सुठो नैटवर्क हुजे ऐं ई लर्निंग हुजे जीअं डॉक्टर ऐं पेशंट पाण में ऑनलाइन ॻाल्हाए सघनि त हाणे सरकार ॾाढी कोशिश करे पई थी ऐं मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जेकी सहायता कोश आहे उहे ॾाढनि माण्हुनि लाइ हले पई थी जीअं अकाल में बाढ़ में उहा राशि अकाल में पीढ़ित व्यक्ति बाढ़ में पीड़ित व्यक्ति ऐं जंहिंजी फसलुनि जो नुक़सान थो थिए उन खे ईअं राशी ॾी वेंदी आहे ऐं जीअं जंहिं ॾाढी जेके माण्हू ॾाढी गंभीर बीमारीअ सां गुजरंदा आहिनि उन्हनि खे बि सरकार राशि प्रदान कंदी आहे ऐं ॿिए बि केतिरनि ई नंढियुनि नंढियुनि बीमारियुनि लाइ बि सरकार घणा ही कोशिशू करे पई ती कि उन्हनि खे कंहिं बि तरीक़े जी कोई मतिलब कि कठिनाईअ जो सामनो न करिणो पए इन लाइ सरकार ॾाढो ई कोशिश करे रही आहे